एखन जे छै एखनुका वर्तमानमे आदमीसे गाड़िए उनटि गेलै मीडिआवला अएलै मीडियावलाके छिए जे दस टा अएलै दस टा पचीस टा मरलै तऽ ओ दुइए टाके नाम दै दै छै दस टाके नाम दस गोके दै छै जतए दुइ सओ मरलै ओतए दस गोके दै छै गलत काम हर जगह होइ छै नहि होइ छै से नहि आओर एखन देखिऔ हॉस्पिटले छै बच्चे होइ ले गेलै हे ओतए गेलै बहुत जगह गेलै तऽ गलत काम सहिए होइ छै नहि होइ छै से नहि सच्चाइओ होइ छै गलतो होइ छै आब कतहु गाड़ी पलटी हो गेलै कतहु हेबे कि कहै छै आब कोइ कतहु गेलै आब कोनो दुर्घटना भै गेलै तऽ लोकके बदनाम करैमे लोकके कोइ टाइम नहि लागै छै बदनाम ओकरा कै दै छै फल्लाँ लोक कचरावला छै आओर फल्लाँ लोक सही छै तऽ कचरा लम्बा नहि होना चाही कचरा हर देश हर ठामपर कचरावला लोक छै कचराके लोकके चाहै छै दूर करै ले लेकिन फिर भी बारह आना लोक दूर भै गेलै चारि आना कचरा छेबे कएलै आब एतऽ गेलिए यऽ हॉसपिटल गेलिए मधेपुरा हमरा आओरके घर छै लक्ष्मीपुर चण्डी अस्थान एक वार्डमे घर छै एखन आब हमरा आओरके बोलै छिए तऽ किछु करि दै छै लोक कोनो बात तऽ हमरा आओरके तऽ एसगरुआ लोक छिए घर गामके देखै छिए लेकिन मीडिआवला आबै छै किछु सही बता दै छै किछु गलत बता दै छै मीडिआवला गलत बतबै छै चारिए आना लेकिन पूरा बात ओ सही बतैके जाइ छै दुर्घटना भै गेलै मीडिआवला अएलै मीडिआवलाके अगल बगलके लोक फोन कै दै छै चलि अएलै ई जानकारी छिए जे फल्लाँ जगह मीडियआवला छै फल्लाँ जगहके छिए एहिठाम छिए ओहि समधानमे जाइ छिए तऽ बगलसे सुनलहुँ जे कि सब करै छै कोन स्वार्थ करै छै तऽ सब रङ्गके आदमी छै सब रङ्गके करै छै कोइ बढ़िआँसे करि दै छै कोइ किछु करि दै छै कोइ कोना करि दै छै कोइ कि करि दै छै कचरावला लोक तऽ हर गाममे छै हर प्रखण्ड हर जिला तेँ प्रखण्डके देखिके लोकके चलै पड़ै छै बढ़िआँसे करै पड़ै छै अपन ई चलै जे हमरा कोनो टर्च नहि हुए कोनो ऑब्जेक्शन नहि आना चाही आब कतहु हेबे गेलिए गाड़ी घोड़ापर आब एक जगह गाड़ीपर बैसल रहिए गाड़ीके उलटि गेलै आब ओहिपर दुर्घटना भै गेलै दुर्घटनावला भेलै फेर ओन्नेसे मीडिआवला अएलै पाँच टा दस गो घायल भेलै ओहिमे दुइए गोके देलकै जे हँ सही हइ आओर तऽ चलि गेलै ओहने दुर्घटना रोज दिन होइते रहै छै दुर्घटना सबदिन होइते रहै छै मीडिआवला अएते जएते रहै छै आओर आब एतना टा बात जे छै से लोक करिते रहै छै होइते रहै छै चलिते रहै छै मीडिआवला हर गाममे होइ छै हर प्रखण्ड होइ छै हर जिला होइ छै मीडिआवला